आमच्या गोंयांत कोणसाची फेस्त जाता चड करून ऑगस्ट म्हयन्या जात ते आनी खूब खूब बरें फेस्त म्हणल्यार जे पयली कोणस जे येता ते काडून लोक एक शेजाऱ्या बिजाऱ्या कडे वाड वाडटा कोणसां फेस्त म्हाका अशें दिसता की चड करून क्रिस्तांव लोक बरयता कशें आमी चवथी पयलीं नेंवे हाडटा आनी लायतात गणपती हाडचें पयलीं घरा देवे हाडून लायतात चवथी दिसा नेवें लायता आमी हाडून आनी ते दीस ते तांदूळ न्हू आमी अशें कितें सजी बीन कर तेन्ना घालता कडसां फेस्तांनी सजी बीन करता बीन आनी मागीर ते तांदळां पीट वांटून बीन पातोळी बीन करता आमी